मुंहिंजा वार ॾाढा किरनि पिया ऐं मथे में ॾाढी खुशकी थी पई हुई त मां पंहिंजे साहेड़ीअ सां सलाहु कई त मुंहिंजी साहेड़ीअ चयो की मार्केट मां बजाज आलमंड तेल वठी अच उहो लॻाइ ॾिस उनमां तोखे जाम फ़ाइदो थींदो त उहो मां वञी वठी आयमि लॻाइ ॾिठो की हा मुखे फ़ाइदो थींदो पंद्रहं ॾींहं लॻायो त कुझु फ़ाइदो न पियो लॻे वरी मां चयो ठीकु आहे थोड़नि ॾींहनि खां पोइ अञा लॻाइ ॾिसां थी त महीनो थी वियो महीने लॻाइ ॾिठो त कोई बि फ़ाइदो न हुयो मां हुन जो बजाज आलमंड ऑइल खणी करे मां चयो पोयां ॾिसां आखिर लिखियलु छा आहे छा छा इनमें अंदरि पियल आहे जॾहिं ॾिठो त बदाम त ख़ाली टे पर्सेंट पियल आहे ऐं बाक़ी त कौरो तेल पियल आहे सेवंटी सेवंटी फाइफ पर्सेंट कौरो तेल पियल आहे त मूंखे सम्झि में ई न आयो उन मां कुझु बि मूंखे बजाज आलमंड ऑइल मां कुझु बि फ़ाइदो न थियो मुंहिंजे अ खुशकी बि ओहिड़ी जो ओहिड़े आहे ऐं मुंहिंजा वार छंडजनि बंदि न थिया